हल्लो अरे भईया मां तव्हांजी लाएब्ररी खां हिकु बुक वठी वियो हुयुमि एक्चुली छा आहे भईया मां थोरो कम सां मूंखे ॿाहिरि वञिणो पियो त तव्हांजी लाएब्ररी में मूंखे बुक जमा कराइणी हुई अगरि बुक अगरि मां लेट जमा कयां त उनते कोई लेट फ़ीस त न आहे कोई जी जी जी जी जी जी जी हा भ ई ईअ ई ॻाल्हि आहे मूंखे कोई इमरजंसी कम सां मूंखे अचानक मतिलब ॿाहिरि वञिणो पियो त मां ईअं ईअ तव्हांसां तव्हांजे साम्हूं रिक्वेस्ट रखी त मुंहिंजो अगरि फ़ाईन अगरि मतिलब अगरि मतिलब छा माफ़ु थी सघे त प्लीस ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे भईया ठीकु आहे ओके ओके ओके भईया धन्यवादु भईया धन्यवादु भईया